गुड इवनिंग सर वह हमारी हमारी लड़की की सादी है तो उसी के विषय में हमको फ़र्नीचर के बारे में कुछ बात करनी थी हाँ तो हमको उसकी शादी के लिए उसकी शादी के लिए हमको बहुत अच्छी अलमारी बेड और बहुत सारे सिंगारदान वगैरह सब बहुत अच्छे अच्छे सामान चाहिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी में शादी यही अट्ठाईस अट्ठाईस मई में शादी है हाँ वही तो हमको यह चाहिए था चाहिए था बहुत ज़रूरी है और जल्दी मिल जाता और अच्छी क्वालिटी का मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता अलमारी चाहिए सोफा चाहिए और बहुत सारे सामान है जो जो लड़की की शादी में जाता है हाँ डबल बेड चाहिए अच्छी वाला और बढ़िया लकड़ी का होना चाहिए हाँ और उसी उसी हिसाब से आपको पैसा भी मिलेग जिस हिसाब से आप काम करेंगे अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और जो अलमीरा है वह नए डिजाइन का एकदम बनाइएगा ठीक है डबल बेड सही है डबल बेड अच्छे से अच्छे मज़बूत चाहिए था हाँ तो शादी में जितना भी लड़की के घर जितना भी सामान जाता है ये लकड़ी वाला हमको सब चाहिए था आप उसका प्राइस बताइए ठीक है ठीक है सर लगा दी हाँ अच्छी क्वालिटी का भी चाहिए क्या तो बताइए अरे यह हमको छब्बीस हमको छब्बीस सत्ताईस तक हमको छब्बीस तक चाहिए हाँ ठीक है हम आपको लिस्ट भिजवा देंगे कि क्या क्या चाहिए और आप की लकड़ी का बनाइएगा और उसी हिसाब से आपको पैसे भी उचित दाम मिल जाएँगे ठीक ठीक